मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी भाषा समय के अनुसार और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी है क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है हमारी राष्ट्र भाषा भी हिंदी है और मातृभाषा भी हिंदी है जब हम पढ़ते हैं शुरू से या माता की जब हम भाषा बोलते हैं तो हमें हिंदी आती है दूसरी भाषा तो हमें बिलकुल समझ में नहीं आती लेकिन जब से हम स्कूल जाना चालू करते हैं तब हमें समझता है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे लेकिन हमारे लिए पूरे जीवन भर सबसे सरल भाषा हिंदी ही रहती है क्योंकि वो हमें हमारी माता द्वारा सिखाई गई भाषा होती है हिंदी भाषा को राज राज भाषा कहा जाता है यह आधारित आधिकारिक भाषा भी इसे माना है लेकिन हिंदी के बाद जो है दूसरी भाषा अंग्रेजी उसको भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है लेकिन मुझे हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती है अन्य भाषाओं की तुलना में क्योंकि मुझे अन्य भाषाएँ समझती नहीं है मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं हिंदी से ही बात करती